हैल्लो ठीक तुस सनाओ कीतै नी बस हू'न रुट्टी शूट्टी खाद्धी बैठे चुप चाप आहो आओ आंटी बी ठीक न अंकल होर ठीक न अच्छा कोई नी कोई नी दिक्खगे लागे चक्कर कुतै नी बाह्र ते जाना गै वा चलो बना दे सलाह् कैंसिल होआ दी सलाह् हू'न पक्की नी ऐ साढ़ी इसलै कुतै

कोई नी लागे कोई चक्कर नी लेआगे यरो कोई टैंशन नी लाओ तुस आगे हां हां जाकतें थोह्ड़ी मना करना जाकतें अग्गै थोह्ड़ी चलदी अपनी यरो जाकतैं जाकतें दा मन रक्खना पौंदा जाकतें दा निक्का मोटा जाकत बी खुश रौंह्दे आहो स्हेई गल्ल ऐ

हां ओह् पता नी केह्ड़ा होंदा फुल आह्ला केक होंदा कोई हां हां पापा इ'य्यां करना इ'य्यां करना ते असैं दिक्खी लैनी असैं उऐ मार पौंदी असें निक्के होंदे ते असैं कुतै बनाए नी बर्थडे हां चलो केह् करना बच्चे खुश लोड़दे ते अस बी खुश न फ्ही हां इ'य्यां आक्खना ओह्कै इ'यां कीत्ता पापा इ'य्यां कीता ओह्कै इ'यां कीता भापू हां कोई नी कोई नई ठीक